मेरा पसंदीदा खेल बैडमिंटन है यह गेम मुझे बहुत पसंद है इस गेम को हम लोग अधिकतर ठंड के दिनों में खेलते हैं इस गेम को दो लोग ही खेलते हैं कोई भी गेम्स को खेलने से हमारा शारीरिक विकास तो होता है साथ ही मानसिक विकास भी होता है तथा तन और मन दोनों फिट रहते हैं जब हमारा जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगेगा इसलिए गेम्स वगैरह खेलना चाहिए